ہم بہت سارے گاڑیاں جیسے بس ٹرین یہ سب سے سفر کرتے ہیں تو ٹرین سے سفر کرتے تو الحمدللہ کوئی ڈر نہیں اچھے سے حفاظت سے پہنچتے ہیں جیسے کہ ہمارا بہار ہوا ہم لوگ بہار میں گاؤں سے جاتے ہیں تو یہاں بہت ہی اندھیرا ہوتا ہے جیسے کہ راستہ ہوا تو راستے پہ لائٹ کا انتظام نہیں کچھ نہیں تو اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے لوٹیرے وغیراز ہوتے ہیں جنگل وغیرہ آتا ہے تو ڈر لگتا ہے لوٹیرے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پولیس کی بھی یہ بڑھا دینی چاہیے یعنی کہ بہار میں بھی تھوڑا لائٹ وغیرہ انتظام ہو تھوڑی حفاظت محسوس محسوس ہو ہمیں حفاظت ٹائپ سے محفوظ ہیں ہم ہمیں محسوس ہو وہ ہمیں بھی محفوظ کرنے کی چیے جیسے کہ شہروں میں ہوتا ہے وہاں ہر ایک چیز کا انتظام ہوتا ہے یہاں روڈیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے اور لائٹ وغیرہ نہیں ہوتا اندھیرا ہوتا ہے پورا تو سفر کرنے میں ڈر لگتا ہے بہار میں تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہیں تو اور بھی ہمیں ڈر لگتا ہے پورا اندھیرا ہوتا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے تو بہار میں بھی تھوڑا لائٹ وغیرہ ادھر ادھر کا انتظام کرنا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ٹریفک وغیراز بھی بہت ہوتی ہے بہار میں